सूद आ लोन जेना ग्रामीण बैंकमे लोन दैते छै तकर बाद दीदी सभ लोन दैते छथिन आब बैंक लोन लैमे कोनो दिक्कत नहि छै आब अहीँकेँ लै मे दिक्कत होइए लोन लेब कतयसँ सधायब पिहायब तैँ असल गप्प लोन लै मे कोनो दिक्कत नहि स्टेटोसभ दीदिओसभ लोन दऽ देतीह सूद जे लेतथि पाँच रुपैआ दस रुपैआ लेबे करतथि बैंको लेबे करत हँ मुदा इएहसँ लोक उपजाबन करैए पाइ लैत छै लोन ईसँ मकान बना लेलक बेटीक ब्याह कऽ लेलक सभटा चीज कऽ दैत छन्हि आ तकरबाद दऽ दैत छन्हि तैँ असल गप्प ई छै बूझल अइ एकर बाद अहाँ